हेलो हँ के बजै छियै ओ नर्सरीसँ बाजि रहल छियै हँ की की पेड़ लगेने छियै हँ आमके गाछसभ कोन कोन गाछ कोन कोन आमके यए

ओ सपेताके केना दै छियै गाछ

ह्म्म

देखियौ सपेता एहन होइके चाही जे बढ़िआँ होइके चाही जे लोक कहै हँ सपेता आम छियै आ बढ़िआँ आम होइके चाही जल्दी फड़य जे बच्चासभ कनि खाय पियए जल्दी जल्दी नहि हमरा सपेते दिअ लेकिन ओहिमे कीड़ा मकोड़ा नहि लागय बढ़िआँ फ्रेश गाछ देब आ जल्दी फड़ैवला गाछ देब हँ कखन फड़य लागै छै फड़य लागै छै कतेक सालसँ हँ ओ लकड़ीवलामे हँ आ मौसम्मिओ सभके पेड़ लगेने छियै मौसम्मीसभ ओहोसभ लगेने छियै हँ तऽ हमरा जे छै से सपेताके अथी गाछ अहाँ चारि गो दऽ देब कतेक पैसा लेबै ठीक रेट कहू बढ़िआँवला बढ़िआँवला हँ तऽ ठीक छै मने कखनके खोलैत छियै दोकान अथीवला नर्सरीके हर समय रहै छियै ठीक छै तऽ हम दोकानपर अबै छी या हम ककरो भेजै छी